हलो हाँ जय उस दिन तू खाना खाने गया था बोलते यार अच्छा अच्छा अच्छा कैसी क्या रेटिंग है वहाँ की ठीक है हाँ नहीं यार बालाघाट में अपने यहाँ नया खोला है न नहीं हमारे यहाँ मिसेस भी बोल रही थी कि चलेंगे कह के खाना खाने हाँ वो बैरे वेटर वगैरह कहाँ के हैं हाँ नहीं साउथ के लाना चाहिए सफ़ाई उफ़ाई अच्छा अच्छा अच्छा नहीं तो फ़ैमिली केबिन अगर है कि बस ऐसे ही जनरल में बैठो अच्छा हाँ रेट वेट का क्या है भई अच्छा अच्छा अच्छा तो कोई नया डिश वगैरह है कि बस जो एक चला बालाघाट में जो पहले से उपलब्ध है वही मिल रहा है कुछ नया आइटम अच्छा अच्छा अच्छा नहीं यार जाएंगे तो एक आध बार ऐसा नहीं की नहीं कोई चीज़ नई खुली अपने यहाँ तो जाना चाहिए ऐसा नहीं तो वही मैं सोच रहा हूँ की फ़ैमिली के साथ हाँ नहीं नहीं बेटा आ जाए बेटा के साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा बाहर है हम ही लोग पति पत्नी जाएँ अच्छा नहीं बेटा भी रहे साथ में तो अच्छा है बेटी आ जाएगी तो और सोने पर सुहागा हो जाएगा हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं नहीं परिवार सहित जाओ खाने तो मजा एक अलग ही रहता है सिंगल जाने से कोई मतलब नहीं है फ़ैमिली हाँ हाँ नहीं नहीं परिवार सहित जाएंगे साथ में तू भी चलना न यार उसमें क्या तुम्हारी फ़ैमिली को भी रख लेना हाँ नहीं बहुत दिन हो गए साथ में खाना नहीं खाएँ तो चले चलेंगे एक उसका आनंद भी ले लेंगे और मिलना भी हो जाएगा नहीं देख ठीक है न मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा हैं न ठीक है ठीक है ठीक है ठीक